हम नन्दन कुमार राय सुपुत्र भोला राय हमर घर नवटोल भेल जँ हम मधुबनी जिला मिथिलाके निवासी छी आओर हम अहाँकेँ अभी ग्रेजुएशन सेकेण्ड पार्टमे पढ़ाइ कऽ रहल छी बी ए इङ्ग्लिश ऑनर्स से जे आओर हमर पसन्दीदा खेल अछि क्रिकेट अहाँकेँ आओर क्रिकेट हम देखनाइ सेहो पसन्द करैत छी एहि बीचमे आइ पी एल सेहो चलि रहल अछि तऽ हम रोज राति कऽ साढ़े सात बजेसँ मैच देखैत छी क्रिकेट देखैमे हमरा बहुत नीक लागैत अछि आओर खेलैमे सेहो बहुत नीक लागैत अछि हमर पसन्दीदा अहाँकेँ गानो सुनैमे हमरा बड़ नीक लागैत अछि हमरा लग टाइम रहति अछि तऽ हम दू तीनगो गाना सेहो सुनि लय छी आओर हमरा घुमै फिरैमे सेहो बड़ नीक लागैत अछि तऽ हम टाइम रहैत अछि तऽ कतहुँ कतहुँ कतहुँ घुमै लऽ चलि जाइत छी अपन घुमि आबैत छी दोसर जिला दोसर राज्य दोसर सिटी सेहो घुमि फिर आबैत छी आओर हम अपन टाइमसँ पढ़ाइ करैत छी आओर हमर लक्ष्य अछि जे हम एक नीक सक्सेस सफल बिजनेसमैन बनू जाहिमे हम अपन परिवार सभकऽ सेहो खुश राखि सकी आओर अपन समाजकेँ युवा बच्चा सभकऽ सेहो चाहैत छी जे कनि सहयोग करैके लेल तऽ पहिले हम चाहैत छी जे हम किछु सक्सेस भऽ जाउ आओर अपन आसपासके लड़का सभकेँ सेहो सहयोग करी इएह हमर लक्ष्य अछि जीवन कऽ